حیدرآباد ضلع میں کچھ عام سماجی ثقافتی رسم و رواج یہ ہے کہ عید مولا عید میلاد النّبی ہونال ہتھ کما دسہرہ دیوالی جو ہم قومی یکجہتی سب مل کر مناتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کو مبارک باد دیتے ہیں ہم ان کے گھر جا کر میٹھائی کھاتے ہیں وہ ہمارے گھر پر آ کر شیر قورما پیتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کے فیسٹیولس میں مل جل کر ان کی مدد کرتے ہیں ان کے احساس احساسات کو محسوس کرتے ہیں اور ان کے ان کے ساتھ بہت ہی حسن سلوک سے پیش آتے ہیں اور وہ بھی ہمارے ساتھ بہت ہی حسن سلوک سے پیش آتے ہیں ہمارے عیدوں پر بہت ہی خوشی سے بہت ہی لطف اندوز سے ہمیں ملتے ہیں اور ہمیں قومی یکجہتی ہونے میں بہت ہی مزہ آتا ہے